गांवांतल्यान भायर सरतकच पयली गजाल येता ती तूं खंयच्या गांवचो हो प्रश्न येता आनी अमक्या गांवचो म्हणलें काय गांवां विशीच्या कांय धारणा आसतात लोकांच्या मनांत त्यो पयसावपाचो पयलो जो भाव आसता पळय तो येता ती अडचण पयलीं येता म्हणटकच अमक्या गांवचो तूं जाल्यार तुमच्या गांवान अमकें अमकें जातालें मरे मारताले हें करताले तें करताले अशे तरेच्यो खूपश्यो कागाळी जो आसात ते लोक करतात आनी अमक्याक वळखता तमक्याक वळखता अशे तरेच्यो वळखी लोकांच्यो आसात त्यो याद करपा खातीर खूब वेळ वयता सो म्हाका दिसता ती अडचण चड म्हत्वाची